میرے لیے سب سے رومانی سفر کچھ دن کچھ مہینوں پہلے قریب چار یا پانچ مہینوں پہلے تھا وہ ہم نے گوا کا پلان ٹرپ کیا تھا ہم پانچ دو ایک دن میں ہی گوا کا پلان ٹرپ کیے تھے عید کے دوسرے دن بعد سب کو ہم جاتے دیکھ رہے تھے اور ہم نے بھی پلان کیا کہ ہمیں بھی کہیں جانا چاہیے تو ہم رات میں گئے ایک ٹریول ٹراویلر کے پاس کہ ہمیں منالی جانا ہے اس کے لئے ہمیں ٹکٹ بتاؤ تو ہم نے دیکھا کہ وہ ٹرین کا سفر بہت ہی دور تھا اور ہمیں ٹرین کے سفر میں مزا نہیں آ رہی تھی تو ہم کھڑے کھڑے ایسا پلان کیے کیا دو تین دن کے لیے ہمیں کہیں جانا چاہیے تو ہم نے مذاق مذاق میں بول دیا گوا چلتے ہیں لیکن ہمیں لگ نہیں رہا تھا کہ گھر سے پرمیشن ملے گی تو ہم نے گھر میں بھی پوچھ لیا کہ ہم گوا جانا چاہتے ہیں تو گھر والے بولے کہ کوئی بات نہیں چلے جاؤ تو ہم نے پلان کیا اور ایک فرینڈ کی گاڑی لے لی اس میں میرا فرینڈ ہی ڈرائیو کر رہا تھا ہم نے یہاں سے نکلا ایک دم خوشی خوشی گوا جانے کے لیے کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہو گوا جانا ہر ایک کا سپنا ہوتا ہے اور گوا گوا کی پرمیشن ملنا کوئی آسان کام نہیں ہوتی تو ہم یہاں سے گئے پونہ وہاں پہ ایک دوست کے روم والے گاؤں سے نکلے پونہ کے لیے پھر وہاں سے گئے ایک دوست کے روم میں رک گئے پھر وہاں سے ہم نے آرام کیا پھر وہاں سے ڈائریکٹ نکلے گوا گوا میں ہم گئے سب سے پہلے ہوٹل کیے بلیو سی کر کے ہماری ہوٹل تھی وہ ہم نے کیا وہاں پر سوئمنگ پل تھا ہم نے کافی انجوائے کیا سوئمنگ پل میں پھر وہاں سے آس پاس کے بیچ میں گیے جیسے کلنگوٹ بیچ ہو گیا گوا بیچ ہو گیا اور کافی اسٹائلس بیچ ہو گیا پھر وہاں کا ایکوریم ہم نے گیا ہم بہت زیادہ وہاں پہ مزا کیے پھر وہاں سے کچھ کلو میٹر دور ہے کدال ہم نے وہاں سے میرے ایک فرینڈ کو لیا جو میرے ساتھ پڑھتا تھا ہم نے اس کے ساتھ گیا اور اسکوبا ڈائیونگ کیا میرا آج تک کا سب سے اچھا ایکسپیرئنس رہا ہے اسکوبا ڈائیونگ اگر آپ اندر جاتے ہو پانی کے اندر اتنا زیادہ سکون اور اپن پانی کے اندر سانس لے رہے ہیں وہ احساس ہمیں بہت اچھا فیل کراتا ہے اندر مچھلیاں آتی جاتی دکھ رہی ہیں سب اندر کے کیڑے مکوڑے کیکڑے وغیرہ دکھ رہے تھے یہ سب احساس بہت اچھا تھا وہ میرا سفر سب سے رومانی ہے جو میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ طے کیا تھا وہ سفر آج تک کا میرا سب سے اچھا سفر تھا